जि'यां गै मेरा अगला प्रश्न ऐ के रियासी डिस्टिक दे इंटरैस्टिंग प्लेस केह्ड़े न ते रियासी डिस्टिक दे इ'यां ते बड़े प्लेस न घूमन आस्तै लेकिन जेह्ड़े कटरा लोकल साइड सीन दे बिच बी पौंदे न

ते दूसरा टैंपल जेह्ड़ा ऐ ओह् आंदा साढ़ा नौ देवी टैंपल ते तीसरा टैंपल जेह्ड़ा ऐ ओह् आंदा साढ़ा धनसर बाबा जी दा ते ते चौथा टैंपल जेह्ड़ा साढ़ा औंदा ओह् शिवजी टैंपल ऐ जेह्ड़ा सूला पार्क दे अंदर प्रसिद्ध ऐ ते पंजमां जेह्ड़ा साढ़ा आंदा चनाव दरेआ ते ओह्दे बाद शिव खोड़ी ते एह् जेह्ड़े साढ़े लोकल साइड सीन न जेह्ड़े साढ़े रियासी दे स्थान न ते इंदी मानता बी बड़ी होंदी ऐ जि'यां के में इक स्थान गी पकड़ी तुसेंगी गल्ल पूरी सनानां जि'यां केह् साढ़ा पैह्ला ऐ बाबा ग्हार जित्तो इक माता रानी दे बड़े प्यारे भक्त हे जेह्ड़ा असेंई बचपन दा सुनदे आ दे एह् क्हानी उंदी ऐ दूआ ग्हार जित्तो दा स्थान इक छोटे जेह् ग्रांऽ ग्हार बिच पौंदा ऐ ते बाबा ग्हार जित्तो माता दे बड़े इ'यां आखदे निं प्यारे भक्त हे जेह्ड़े माता दी तपस्या पूरे दिलै कन्नै करदे हे कोई झूठ कोई फरेब कोई ऐसी गलत गल्ल कोई निं करदे हे सच्चा मन हा सच दा साथ दिंदे हे ते झूठै दा कोई निं साथ दिंदे हे ते उंदा इक मंदर ऐ मंदर बिच प्रसिद्ध चीजां एह् ऐ कि इस ग्रांऽ पानी निं हा लेकिन फिर माता जेल्ले तपस्या कीती माता दी ते माता खुश होइयै इंदें कोल आई उ'नें आखेआ मंग केह् मंगना ते बाबा ग्हार जितो नै आखेआ साढ़ै ग्रांऽ पानी निं ऐ ते माता नै आखेआ कोई गल्ल निं पानी में तुगी प्रकट करी दिंन्नी आं लेकिन ओह् पानी सिर्फ पानी गै निं होना ऐ ओह् पानी इन्ना पावरफुल होग कि जेह्ड़ा बी उस पानी कन्नै न्हौग जां पीह्ग ते ओह्दे स्किन दे जेह्ड़े रोग न अलर्जी दाने होई गे एह् एह् जेह्ड़े दाने निकलदे सब कुछ ठीक होइ जाह्ग ते बाबा जित्तो ने आखेआ एह् ते बड़ी चमत्कार दी गल्ल ऐ अगर ऐसा पानी असेंई लब्भी जाह्ग इस ग्रांऽ बिच माता रानियै तेरा नांऽ सदियें सदियें लेआ जाह्ग इत्थै ते बाबा ग्हार जित्तो दा प्रसिद्ध टैंपल ऐ इत्थै जेह्ड़े अस लोकल ट्रैवल अजैंट इन अस लोकें गी इ'नें जगहें जाने आस्तै आपूं बोलनें क्योंकी अस साढ़े धार्मिक स्थल ऐ जित्थै इक पाजिटिविटीबी जुड़ी दी ऐ शरीर दी कोई बी बिमारी ऐ बाबा ग्हार जित्तो दे स्थान बेच न्हौने कन्नै सारियां दूर होइ जंदियां न जिं'दे घर ओलादां निं ऐन ते उ'नेंई ओलादां बी मिलदियां ते बाकी बड़ी लम्मी क्हानी ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा टैंपल अस अग्गै चली पौनें साढ़ा आई जंदा नौ देवियां टैंपल माता रानी अपनै नौ रूप बेच विराजमान ऐ लोकें ई उत्थै इक छोटी जेही गुफा ऐ जेह्ड़ी प्राचीन गुफा कुसै नै बनाई दी निं ऐ जेह्दे बिच लोक दर्शन करन जंदे माता दे उत्थै नौ रूप ऐ चलने आं अग्गै ते साढ़ा मंदर आंदा धनसर बाबा धनसर बाबा जेह्ड़े हैन ओह् बी साढ़े इत्थै प्रसिद्ध नाग टैंपल मन्नेआ जंदा ऐ जित्थै शिवजी बी हैन ते धनसर बाबा बी हैन ते लोक उत्थै बी बड़ी मन्नतां मंगदे न जेह्ड़े मन्नत मंगदे न उं'दी पूरी होंदी ऐ ते धनसर बी बड़ा अच्छा इक साढ़ा इत्थै दा लोकल तीर्थ स्थान ऐ इक तुसेंई उत्थै बड़े सुदंर नजारे झरनें बड़े खूबसूरत मतलब जेकर तुस दिक्खने ई जा दे ओ ओह् बी चीजां शैल न ते बाकी धार्मिक तरीके कन्नै दिखगेअंदर पाजिटिविटी बी उस स्थान ते जाइयै आंदी ऐ ओह्दे बाद अस चलनें आं सुल्ला पार्क सुल्ला पार्क जेह्ड़ा ऐ असें इ'यां ते अपना गर्मियें च अस सोचनें की अपनी फैमिली लेई जागे गर्मियां पानी च न्हौगे लेकिन दिक्खेआ जा ओह् बी पानी जमीन दे अंदरां निकले दा ऐ उत्थै बी शिवजी दा मंदर ऐ जि'यां कि तुसेंई पता कि जम्मू कश्मीर ते कटरा एह् सारे सिटी आफ टैंपल तुसेंई देवी देवते हर इक जगह् लब्भग इत्थै तुसेंई हर जगह् कोई न कोई इक प्रसिद्ध टैंपल जरूर लब्भग ते जेह्का सुल्ला पार्क ऐ लोक उत्थै गर्मियें च न्हौने ई बी जंदे बाकी जेह्ड़े मत्था टेकने ई जंदे शिवजी दा मंदर ऐ बड़ा शैल तुस अगर तुसेंई टैम लग्गे ते तुस उत्थै जाओ तुसेंई मन ई बड़ा सकून लग्गग ओह्दे बाद आई जंदा साढ़ा लोकल जेह्ड़ा चनाव दरेआ जेह्ड़े पाकिस्तान जाइयै निकलेआ ऐ ओह् बी साढ़ै इत्थूं दा देवता ऐ ते चनाव दरेआ गी बी साढ़े इत्थै लोकल लोग रियासी दे लग कटरे दे लोक मनदे न ते इत्थै चनाव दरेआ इ'यां ते देवते न लेकिन उत्थै राफटिंग बी कीती जंदी जेह्ड़ी लोकें ई ब़ी पसंद आंदी तुस कुदै बड़ा इ'यां तुसें पता कि कास्टली होंदी लेकिन साढ़े इत्थै दी जेह्ड़ी राफटिंग ऐ ओह् इक बड़े घट्ट आखदे न रेट बिच ओह् लब्भी जंदी ते अच्छे उद्धर गाइड बड़े अच्छे ऐ इक ओह् पोआइंट बड़ा अच्छा ऐ फ्ही ओह्दे बाद साढ़ा आंदा सेआढ़ बाबा एह् कटरा दा कम से क कोई पच्ची किलोमीटर दूर ऐ इत्थै बी बड़ा अच्छा बाटरफाल ऐ जेह्ड़ा एह् केह् बाटरफाल नैचुरली ऐ जिं'दा नां हा सिहाड़ बाबा जिनें उत्थै तपस्या कीती ही ते चनाव दरेआ गी आखेआ कि उप्परा मिं इत्थै पानी दी कमी ऐ ते उप्परा पाबर आई ही हुन इत्थै बाटर फाल औंदा चनाव दरेआ ने दित्ता हा थल्लै चनाव ऐ ते उप्पारं बी चनाव दा पानी उत्थै औंदा ऐ ते बाबा थल्लै तपस्या करदे हे ओह् मंदर प्रसिद्ध अज्ज बी उद्धर ऐ लोक उत्थै गै मन्नतां करदे ऐ पूरी होंदी ऐ ओह् बड़ा ओह् बड़ा अच्छा इक साढ़ा लोकप्रिय स्थान ऐ ओह्दे बाद साढ़ा जेह्ड़ा छेमां स्थान ऐ ओह् आंदा साढ़ा शिवखोड़ी शिवखोड़ी जेह्ड़ा ऐ ओह् शिवजी होंदा इक प्राचीन मंदर मन्नेआ जंदा ऐ जित्थै शिव परिवार पूरा गै ऐ उंदे पंज पांडु न पार्वती माता गणेश कार्तिक भगवान नंदी सब विराजमान न ते आखदे न साढ़े पराने लोक जि'यां साढ़ा कोई घर होंदा पराना इ'यां शिवजी दी शिवखोड़ी आह्ली जगह् ऐ इत्थै गै ह् कथा सनाने आस्तै अमरनाथ गे हे इत्थे ई पार्वती ई उ'नें कन्नै लेता हा प्ही तुसेंई कथा सनाने आं अंदर अमरनाथ दी गुफा बी ऐ जेह्ड़ी गुप्त जित्थै कोई साइंस कोई सााइंटिस्ट कोई जाई ते नेईं पाया जेह्ड़ा बी गेआ ओह् बाह्र निं आया क्योंकि जेह्ड़ी भगवान दी चीजां भगवान ई उत्थुआं निकली सकदे अस आम लोक इन्नी शक्ति नेईं साढ़े अस उस गुफा बिचा निकली पाए ते साढ़े कटरा दा और रियासी डिस्टिक दा प्रसिद्ध टैंपल शिवखोड़ी एह् जेह्ड़े साढ़े टैंपल ऐ इंदी बड़ी मानता ऐ तुस इ'नेंई गूगल उप्पर सर्च करी सकदे इ'नें इंटरनैट पर सर्च करी सकदे ते बड़े अच्छे टैंपल ऐ साढ़े लोकल जेह्ड़े न रियासी डिस्टिक बिच औंदे न और बी बड़ी इत्थै जेह्ड़ी अट्रैक्शन आह्लियां न एह् ह्यां जेह्ड़ियां पंज छे पोआइट ऐ बड़े अच्छे ऐ जेह्ड़े बाह्रू लोक आदे न ओह् बड़े खुश होंदे न इत्थै मत्था टेकियै उंदी मन्नता पूरियां होंदिया न ते बड़ा अच्छा स्थान ऐ ते तुस बी आओ साढ़े कटरे बिच रियासी डिस्टिक बिच जेह्ड़े बी प्लेस न एह् सारे घूमो ते बहुत अच्छा ऐ जे माता दी